हम एमेजोनसँ एगो कुर्ती ऑडर कएले रही जे हमरा बहुते सुन्दर लागल बहुते अच्छा लागल पहिनले तऽ हमरा देहपर भी बहुत सुन्दर लागल आओर सस्ता भी मिल गेलक हम चाहै छी कि वएसने आओरो कुर्ती मँगाइ आओर हम अपना बहिनके लेल भी हम अपना छोटी बहिनके लेल भी सबके लेल आओरो जे हमर दोस्त हेबै सबके लेल हम खरीदी आओर सबके दी पहिने लागी सब बहुते तारीफ करै आओर